हेलो हा ओला ड्राइवर हा जेका मां तव्हांजी कैब बु बुक कराई आहे टेक्सी बुक कराई आहे रेलवे स्टेशन वञण जे लाइ लाजपत नगर सां त तव्हां मूंखे ॿुधाए था सघो त मां हुते वञी करे तव्हांखे नगदि जे तौर ते पैसा ॾेई थो सघां छाकणि त मुंहिंजो जी पे हिन माल नथो हले ऐं तव्हां वटि छुट्टा पैसा बि आहिनि